हाँ ऐसी एक किताब मेरे दिमाग में है जिसका प्रचार बहुत किया गया था टाइम मैनेजमेंट जिसके बारे में मैंने अपने दोस्त से सुना और उसने मुझे पढ़ने के लिए बहुत जोर दिया कि तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि तुम समय पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और न ही समय का सदुपयोग करते हो तो मैंने उसकी बात में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और मैंने उसे ऐसे ही ले लिया लेकिन जब मैंने ख़ुद में देखा कि मैं ख़ुद ही समय का सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों न इस पुस्तक को पढ़ी जाए तो फिर मैंने इस पुस्तक को पढ़ना चाहा और पढ़ते पढ़ते यह बुक मुझे बहुत पसंद आई और मैंने इसको पूरा पढ़ा और फिर यह बुक मुझे बहुत अच्छी लगी